दाउआ बेमार जायोब्ला जों अस्तार सारनानै होयो अस्तार सारनानै होबाय बिदिनो बेमार जायोब्ला एखनबा समाव मासुवाफोर दौनानै होबाय ओंखामजों लगायनानै मासुवा दौनानै होयो बेमार जायोब्ला उफाय गोयैयाव एखमबा समाव लाखिस्लाबनो हाया बेमार जानायखौ एखनबा समाव थैखोमागोन एखनबा समाव जाहांनायखौ जों फोथांनानै लाखिनो हागोन फोथांनानै लाखिनो हायो